मां सुबुह जो साढ़ी पंजे लॻे पार्क में वॉक करण जे लाइ वञण खां पहिरो हुनखां मां ॿ गिलास पाणी पी करे जो आहे निकिरंदो आहियां वॉक करी करे पार्क पहुचंदो आहियां असांजे घर जे पासे में पार्क आहे उते वरी करे वरी उते पंज सौ मीटर जो राउंड आहे जो मां स्टार्ट कंदो आहियां हुते मां ॾुकंदो आहियां क़रीबनि मां चारि खां पंज चकरु दौड़िंदो आहियां उनखां पोइ जडहिं मूंखे लॻंदो आहे की मां सफिशिएंट दौड़ी चुको आहियां मां थोरो रिलैक्स कंदो आहियां पंहिंजी बॉडी खे रिलैक्स कराईंदो आहियां कंहिं छाव में वेही करे और पोइ थोरो वरी पाणी पीअंदो आहियां हुनखां पोइ जडहिं मुंहिंजो पंजतालीह मिंट थी वेंदा आहिनि मां वरी थोरो सो एक्सरसाइज वगै़रह करी करे पंहिंजे घर मोटंदो आहियां हुन खां पहिरों जडहिं मां ॿाहिरि निकिरंदो आहियां हुते हिकिड़ो नारेल पाणी वारो ॿीहंदो आहे जडहिं करीबन साढ़ी छह थियण वारा हूंदा आहिनि सवा छह सां साढ़ी छह जे विच में मां उनखां हिकु नारेल पाणी पीअंदो आहियां ताकी जो पसीने जे रूप में मुंजी बॉडी मां पाणी निकिरी वियो आहे ॾुकण खां पोइ हुनजी पूर्ति मां नारेल पाणी खां करी वठा हुन खां पोइ सॼे ॾींहुं मां लिक्विड वधीक पीअंदो आहियां खाधो थोरो लिमेटेड खाईंदो आहियां एतिरो हिन लाइ मां पंहिंजी बॉडी जो डी डी न थिए मां ख्यालु रखंदो आहियां